हमरा ग्रामीण समुदायमे नर्तकीके सामने चुनौती छै किएकि जेना एतय साधन कोचिंग या समर्थनके किछु भी मतलब किछु भी संस्थान नहि छै बहुत चीजके कमी छै जेनाकि नर्तकी जेना कोइ डांस करय लए चाहै छै जेना तऽ किछु व्यवस्था नहि छै ने गाँवमे छै मतलब कहीँ भी आस आस पड़ोसमे अगल बगल कहीँ भी नहि छै अदर स्टेटमे छै अदर डिस्ट्रिक्टमे छै जेना जेना कि हर समस्तीपुरमे हेतै एगो दूगो एक दूगो जेनाकि हेतै लेकिन हमरा सभके पता नहि छै जेना नर्तकी चाहै छियै हमसभ तऽ ओ सभकिछु नहि छियै यहाँ पे अगल बगल आस पड़ोस कहीँ भी नहि छै जेना घ गाँवमे जेना आर सभ होइ छै ओसभ पूरा नर्तकीकेँ खराब कए दै कए दै छै ओहिके बादसँ जेना जेना भेलै अदर मतलब स् मलयालमके डांस मतलब हरेक चीजके अलग अलग डांससभ होइ छनि नर्तक होइ छिकै मतलब हरेक चीजके अलग अलग डांस होइ छै सभ अच्छा लागै छै मैथिली मैथिलीके भी सोंग डांस अलग सभ आज तक खराब कए कऽ राखि दै छै सभ हरेक हरेक डांस तऽ उएह साधन संस्थान कोचिंग किछु भी नहि आस अगल बगलमे अदर स्टेटमे छै अदर डिस्ट्रिक्टमे छै तऽ उएहसँ सभ जल्दी मतलब केन कइसे भी कऽ कऽ सभ साधन कोचिंग समर्थन करथिन किछु मतलब धीरे धीरे आगे चलि कऽ भविष्यमे विकास हो भए जेतै तऽ सभकिछु बनि जेतै जेना नर्तकीके लिए साधन बनि जेतै कोचिंग बनि जेतै संस्थान मतलब हरेक चीजके संस्थान सभ अलग अलग विकसित भऽ जेतै जेना हम हमसभ करै छी तऽ जेना घरमे करै छी अपन गाना बजा कऽ कमरा बन्द कऽ कऽ अलग अपन अकेलामे कर करै छी हमसभ हमरा सभके बहीन सभ मतलब सभके ई डांसमे इंटरेस्ट बहुत छै डांस गानामे हमरा घरमे सभके इंटरेस्ट छै सभके इंट्रेस्ट जागरूक भी छै लेकिन अगल बगल कहीँ कोचिंग संस्थान नहि नहि नहि छै नर्तकीके उएह लए कऽ किछु भी मतलब नहि कऽ पाबै छै सभ अपन अपन घरमे रहि जाइ के डांस करै अलग गानापर जे मैथिलीके भी होइ छै तऽ मैथिलीके भी अलग होइ छै कहीँ भी जेतै तऽ संस्थान कोचिंग वगैरह सभ सिखाए देतै तऽ हमसभ अभी नहि सिखने छी तैओ फिर भी कनि मनि कऽ लैत छी तऽ ओ सभके संस्थान कोचिंग खुलतै तऽ हमसभ पूरा मतलब जागरुक हो जयबै